जोंनि जिल्लायाव जोंनि गामियावथ' जों बाथौ धोरोमखौनो सिबियो जोंनिआ ब्रह्म धोरोमबो दं जोंनि गामियाव खृष्टानबो एसे दङ जोंनि बाथौ धोरोम फुजिग्रायानो बांसिन जोंनि खाथि खाथियाव सानजाहा थारंगुरियाव ब्रह्म धोरोमसालि दङ ओरैहाय दावखा गाबनायावबो दङ ब्रह्म धोरोमसालि जोंनिआ बाथौ थानसालि जोंनि गामि मोनसोरगावनिया जोङो गोदान बोसोर समाव गामिनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो जयैनो ओंखारनानै नख'र नख'र बाथि सावनानै बैसागु फोरबोनि थाखाय बाथौ थानसालिआव जों जयैनो बाथि जेवारि सावनानै जों जयैनो आर'ज गाबहैयो आर'ज गाबनायनि उनाव जों गोखा गोखै संनानै जायो गोखा गोखै जाखांनायनि उनाव जों बयबो जयैनो गामियाव बेरायो जों बयनावबो हाबजोबो गोनां गैयै जों रावखौबो बासिया जोंनि गामिनि समाजारि राइजो राजाया बिरात मोजां गोरोबलायो रंजायो बाजायो गोरोबलायनानै जोङो गामियाव बेरायो आरो आमथिसुवा फोरबो फैबाबो जोंनि गामियाव हौवाफोरा हाग्रा एवो हाग्रा एवखांनायनि उनाव खेला गेलेयो बोराइ सेंग्रा बल खेला गेलेयो आरो हिन्जावफ्रा खाबादि गेलेयो गेलेखांनानै जोङो बयबो गथ' गथाय जयैनो बेदर एवानानै जायो जों बिरात मोजां मोनो बिदिखौ एन्थारेस मोनो जोंबो ओंखारो बैसागु फोरबोआव गथ' गथाय जों बयखौबो अनलायनानै जानो मोजां मोनो मिलायनो मोजां मोनो बिदिनो जों मिलायनांगौबो धोरोमनि फारसेबो जोङो बिदि दिन्थिलांबासो गथ'फ्रा सोलोंनो हागोन जोंबादि ओंखारनो मिलायनो हागोन समाजनि थाखाय मोजां मावलांनो हागोन बेबायदि साननानै जोङो जयैनो बैसागु फोरबोआवबो गथ' गथाय बयबो ओंखारनानै जौ लोङाबाबो जोङो बेरायो बैसागु गोदान फोरबोनि थाखाय गामि गामि बयनावबो हाबनानै नायलाङो अनलायनायनि गेजेरजों राव होलाङो जोंनि गामिया जेब्लायबो गोख्रों बाथौ थानसालि सिबिनायावबो बोसोरफ्रामबो बिदिनो सिबियो नखर नखरबो बिदिनो गावबा गाव जेवारि सावनानै लायो जोङो गोसो गोरबोजों आफा बोराइ बाथौखौ सिबियो जोङो खाथि खालानि गामिफ्रावबो सम मोनबा जोङो बेरायहैयो थाङो गोरोबलायनानै थायो समाजजों आरो गामि दरनैजों जोंनि खाथिनि गामिजों जोंनि गामिजों माबायाव आमथि सुवायाव बल खेला होलाय लायो अनलायनानै जयैनो बेदर आखाइ जालायो जौ लोंलायो समाजजों गोरोबनानै थायो खाथि खालानिजोंबो जोंहा बयबो थानो मोजां मोनो बिदियै जों बर' मानसिया आरो जोंनि हालामाव रावबो गाज्रि मानसि गैया गासिबो मोजां सिथ्रं फुजा फानि होनायावबो गेलेनायावबो फरायनायावबो दासान्दि जोंनि गामि खाथि खालानाबो गासिबो सिथ्रंयैनो दङ आरो गथ' गथायफ्राबो मोजाङैनो दं गाज्रि मा नोजोरावबो होजाथाव गैया बिनि थाखायनो जोङो बिमा बिफायानो जयै खौसेयै मोजांखौ दिन्थिलांनांगौ आं बेखौनो